आमच्या गांवान जायत्यो गोश्टी आसा थंडी मिटोवपाक जशीं जाणटेलीं म्हणटात एक पेलो उदकान धा बारा केसरां शिजोवन तेतून अर्दो चमचो हळद दोन चमचे म्होंव घालून पिल्यार थंडी वता तसोच आनी एक उपाय जायतें लोक वापरतात कोरोनाच्या टायमार सुद्दां हो उपाय जायत्या लोकांनी वापरून पळयलो ह्या उपाया खातीर एका तोपान दोन पेले उदक दवरून तीन चमचे म्होंव घालपाचें दोन मिनटां खतखतून गॅस बंद करून तितून अर्दो लिंबू पिळून घालप आनी धवळप अशे कांय उपाय आमच्या गांवान खूब वर्सां जाली करून येतात आनी थंडी जाल्या उपरांत हेच उपाय लोक आपल्या भुरग्यांक आनी जाणट्यांक लोकांक करून दितात